ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ صرف خالصتاً کھانے کے لیے ہم لوگوں نے کسی خاص جگہ کا سفر کیا ہو بہت دفعہ ہوا ہے کیونکہ میں کھانے کا بہت زیادہ شوقین بھی ہوں اور دلی جیسے شہر میں ہوں تو کھانے کے لیے ہم لوگ بہت سی جگہ پر جاتے ہیں جیسے اگر میں ایک کوئی مثال دینا چاہوں تو چائے پینے کے لیے ہم لوگ یہاں سے پچاس کلو میٹر دور ایک جگہ ہے مورتھل وہاں پہ ایک بہت فیمس ڈھابا ہے امرت سکھدیو ڈھابا تو ہم لوگ رامٹ میں اکثر جایا کرتے ہیں وہاں اس کے علاوہ دلی میں بہت فیمس فیمس الگ الگ قسم کے کھانے ملتے ہیں جیسے اگر فار اگزامپل پاؤ بھاجی کھانی ہے تو ہم لوگ پہاڑ گنج جائیں گے اگر پراٹھا کھانا ہے تو ہم لوگ کہیں جائیں گے کئی بار تو ایسا بھی ہوا ہے کہ یہاں سے ہم لوگوں نے پنجاب تک کا سفر کیا ہے چائے پینے کے لیے چنڈی گڑھ میں اس کے علاوہ دلی میں اگر مغلئی کھانا کھانا ہے تو اسپیشلی ہم لوگ پرانی دلی جاتے ہیں کھانے کے لیے اگر ہم لوگ کو مراٹھی کھانا ہے ساؤتھ انڈین کھانا ہے تو کرناٹک کیفے ہے ڈیفینس کالونی میں ہم لوگ وہاں جاتے ہیں کھانے کے لیے کانٹینٹل کھانا ہے تو اس کے لیے مخصوص الگ الگ جگہیں ہیں لودھی روڈ پہ ایک بہت اچھا کنونشن سینٹر ہے انڈین ہیبیٹیٹ سینٹر تو ہم لوگ وہاں جاتے ہیں کانٹینٹل کھانا کھانے کے لیے تو ہاں یہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ خالصتاً صرف کھانے کے لیے بہت سی جگہوں کا سفر کیا ہے اور جیسے کھانے میں کیا کیا کھایا تو مغلئی کھانے میں چکن ٹکا تندوری چکن یہ سب بہت زیادہ کھاتے ہم لو پرانی دلی میں جا کے نہاری کانے کے لیے ہم لوگ ہلال کی نہاری کے لیے جاتے ہیں تو ایسے بہت بہت جگہ ڈفرینٹ ڈفرنٹ جگہ پر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں جا کے کیونکہ کھانے کا شوق ہے